दिक्खी लैओ जियां अस अपने रियासी दी गल्ल करचै ते रियासी बिच जेह्के लोकल मीडिया चैनल जि'यां अगर मैं उंदा नाम लैं रियासी अपडेट होइया न्यूज पोस्ट रियासी होइया अगर में अपने जेह्के रियासी दा फेमस जेह्का चैनल ऐ ओह् रियासी अपडेट गै

और बी मतलब बड़ी चीजां आंदियां जां प्ही कवर करदी जेह्की साढ़ी मीडिया ते रियासी अपडेट जेह्का है जेह्की मीडिया चैनल एह् पूरा रियासी अपने कन्नै जोड़ियै रखदा जेह्दे कन्नै रेयासी दे पूरे लोक जुड़े दे और पूरी खबरां ओह् दिन बर दिन सुनदे रौंह्दे